गौरमैंट पैहा ते दिंदी ऐ लोकें गी कम्म कराने बास्तै ते कुछ लोग कुछ ते बेचारे करदे न कम्म कुछ बचारे नेह् जनेह् होंदे न उ'नेंगी अपनी होश निं होंदी उ'नेंगी कम्म करना केह् ऐ जियां दूर कली जाना जियां कि तुहें दिक्खी लैओ हां नालियां न बनी दियां नालियां निं होंदियां जित्थै नालियां होन उत्थै साफ करने आह्ले निं आंदे जे साफ करने आह्ले बी आई जान उ'नें बेचारें कदी कदी आना ते गौरमैंट ते उ'नेंगी पैहे देआ दी गै पेऽ ते उं'दे म्हीने म्हीने उं'दे खातें च जा दी गै उ'नेंगी कोई मतलब कि एह् बी निं सोचदे लोक चलो सानूं कुदुआं पैहा ते मिला दा ऐ ते सानूं ओह्दा थोह्ड़ा बहुत जादा निं चलो थोह्ड़ा बहुत कम्म करना चाहिदा लोक चलो लोक बी ते बड़ा गै गंद पांदे न जित्थें न उत्थें लफाफा कूड़ा कूड़ा अपने घरा चुक्कियै ते गलियें बिच्च सुट्टी ओड़दियां जियां गौरमैंट ने नाले बनाए दे नाले बिच्च सुट्टी ओड़दे ते किन्नी किन्नी जगह लोक इ'यां सुट्टी ओड़दे गंद गुंद पांदे रौंह्दे लोकें गी बी सफाई रक्खनी चाहिदी चलो लोकें दी गल्ल गै रैह्न दे लोकें ते कम्म गै एह् होऐ कि जिन्ना मर्जी समझा लो उ'नें ते समझना ऐ न हूनें गी तुहें छड्डी ओड़ो हां जि'नें गौरमैंट पैसा दिंदी ऐ मुनसिपल कमेटी आह्लें गी भलां तुहें सफाई सफुई करनी ऐ ओह् बी केह् करदे हफ्ते बिच्च पैह्ले गल्ल म्हीने बिच्च गै तुस लाई लो म्हीने बिच्च उ'नें इक बारी आना थोह्ड़ी बोह्त सफाई सफुई कीती जियां कोई उं'दा कोई बड्डा हैड आ दा होऐ ते आए सफाई सफूई करदे ते चलो उ'नें दस्सने बास्तै भलां भाई असें कम्म गै बड़ा करदे आं ते कोई उ'नें सफाई निं करनी कोई कक्ख निं ते गौरमैंट गी बी जादा निं ते म्हीने म्हीने उ'नेंगी आनियै चेक करी लैना चाहिदा ते जे ओह् बेचारे चेक करन बी आई जंदे ऐ ते उ'नेंगी पता चली जंदा ऐ चलो ओह् फिर उस दिन दो दिन पैह्लें आनियै सफाई सफुई करी ओड़न पर जे गौरमैंट थुआनूं पैहा देआ दी बी ऐ ते भला थुआनूं कम्म करने च केह्ड़ी भला केह् बमारी ऐ बंदे गी जे पैहा मिला दा ऐ जेह्दे कन्नै असें अपना ढिड्ड भरां दे ऐ पैहा मिला दा ऐ पैहें कन्नै असें राशन लै दे ऐं ते अपना ढिड्ड भरा दे आं अपने बच्चे दा भरा दे ऐ जे गौरमैंट ने सानूं नौकरी दित्ती दी ऐ एह् कम्म करने बास्तै सानूं सफाई रक्खनी चाहिदी जादा नेईं ते जिन्ना बंदे गी दिनें सवेरे चली जाए ते फटोफट एह् जेह्ड़ा कम्म ऐ अपना सफाई सफूई दा करियै ते बंदा बापस आई जंदा केह्ड़ा उ'नें थुहानूं इन्ना गै बन्नियै रक्खी लैना ऐ भला जे तुहें गौरमैंट दा कम्म बी हैनी करदे पैहे बी थुहानूं म्हीने म्हीने मिला ऐ कि गौरमैंट चेक करन आई बी ऐ ते तुसें उस दिन चली पे पैह्ली गल्ल ते कोई आंदा गै नेईं जे कदें कोई आई बी जाए ते उ'नेंगी सफाइयां करी लैना चाहिदियां उ'नेंगी लोग बी निं दिखदे ते लोग केईं बोलदे ते केईं बिच्च बोलदे गै निं ते केइयें ब्हारी मारनी ते कूड़ा नालियें बिच्च नालियें बिच्च चलो नेईं पान केईं लोक ओह् नाले बिच्च पाई ओड़दे ते नालियें बिच्च ते उऐ मच्छर उ'ऐ गंदा पानी उऐ कूड़ा किन्ने किन्ने दिन उत्थै किट्ठा होई रौंह्दा ते फिर जेल्लै बमार होई जान ते फिर आखदे सानूं डेंगू होई गेआ ओह् होई गेआ ते बो होई गेआ होना गै ते चलो ओह् नेईं आंदे ते तुहें आपूं बी सफाई रक्खी लै लोक भलें गै हद्द करदे लोक सफाई गै निं रखदे ओह् सोचदे चलो हैनी आए एह् मारो ब्हारी सुट्टो नालियें बिच्च कूड़ा ओह् नालियें बिच्च सुट्टी लैंदे कूड़ा फिर सुट्टी सुट्टी ओड़दे नालियां हियें कूड़ा फिर ओह् चीज जेह्दे कन्नै ओह् बमार होंदे फिर आखदे चली पौंदे डाक्टरें कोल पैहे लान पैहे गै लाने आह्ली गल्ल ऐ ते एह् निं सोचदे कि हूनें गै असें सफाई रक्खी दी होंदी ते असें बमार गै निं होंदे ते जां बंदे गी कम्पलेन करना चाहिदी चलो मुनसिपल कमेटी आह्लें गी अपनी कम्पलेन करनी चाहिदी लोकें गी भला साढ़े इत्थै सफाई निं होंदी ते लोकें गी आपूं बी सफाई रक्खनी चाहिदी चलो गौरमैंट उ'नेंई पैहा देआ दी ऐ उ'नें बी अपना पैहे देआ दी ते उ'नें कोला कम्म कुम्म ते करने गै पौना भाई जिन्नै रुट्टी खानी ऐ ते उन्न कम्म करना गै चलो भगवान ने जे थुआनूं नौकरियां बी दित्ती दियां ते जे तुहें कम्म बी निं करगे ते चलो हराम दी कमाई बी नि खानी चाहिदी ते गौरमैंट गी बी इ'यां तुसें धोखे च गै रक्खा दे ते चलो इन्ना लोक कम्पलेन कम्पलून करन ते उं'दा बी होई जंदा सफाई बी होई जंदी ते कन्नै लोकें गी बी थोह्ड़ा बहुत साफ सफाई रक्खनी चाहिदी फिर मगरू पैहे लाने ते जां केइयें लोकें दी ते इ'यां गंदगी कन्नै जेल्लै नालियें कूड़ा पेई रौह्ना नालें च कूड़ा पेई रौह्ना गलियें कूड़ पेई रौह्ना ओह्दे कन्नै सौ बमारियां लगदियां किन्ने लोक ते मरी बी जंदे न इनें बमारियें कन्नै गै किन्ने लोग ते मरी बी जंदे न ते फिर बाद च जेल्लै पछताना कि सानूं पैह्लें गै ते फिर बी लोकें गी कोई असर निं होंदा फिर बी लोक गंद पांदे रौंह्दे पांदे रौंह्दे में चाह्न्नी आं कि लोक जादा नेईं पर थोह्ड़ी थोह्ड़ी गै बंदा सफाई रक्खे अपनी अपने घराै दे अग्गें पिच्छें नालियें नूलियें च सफाई करै ज हर इक बंदा अपने घर दे अग्गें पिच्छें सफाई करे ते मुनसिपल कमेटी आह्लें गी जरूरत गै निं पौंदी चलो तुसें आपूं नेईं करनी ते बंदा उ'नेंगी गै आक्खी ओड़दा ते उ'ऐ आई जंदे ते ओह् बी नेईं आन ते बंदा कम्पलेन करदा जेल्लै कम्पलेन करदा ओह् अपने आप आई जंदे न ते फिर ओह् बी चार दिन करदे न फिर चली जंदे न बंदे ने आपूं बी थोह्ड़ी बोह्त सफाई रक्खग ते तां गै सफाई होनी ऐ इ'यां ते सफाई होन निं लग्गी इ'यां ते कदें सफाई निं होनी ते ना एह् कक्ख फिर लोकें बमार होंदे रौह्ना ते में चाह्न्नी आं कि लोक आपूं बी रक्खन ते उ'नें बी कम्म करन लान जे गौरमैंट उ'नेंगी पैहा देआ दी ऐ ते उ'नेंगी बी अपना कम्म करना चाहिदा शैल तरीके कन्नै साफ सफाई जे करग ते कोई आक्खग बी भला चलो ठीक ऐ भई एह्कड़ा बंदा इत्थै सफाई करना आंदा शैल सफाई करदा ऐ ते हां जल्लै असें सफाई गै नेईं रक्खगे चलो ओह् बी आई जान बेचारे सफाई बी करी जान ते ओह् मगरा जंदे केईं जगह में दिक्खेआ कि लोग ओह् बेचारे आंदे न सवेरे झाड़ू झाड़ू मारदे न लोक बेचारे उठदे न सवेरे जियां ब्हारी मारदे सारा गंद बर नालियें च नालें च सुट्टदे ते लोकें गी बी थोह्ड़ा बोह्त ध्यान रक्खना चाहिदा सानूं बी बमार ते असें होना ते अपना कम्म करियै ते चली जाना जोल्लै अहें सफाई निं रक्खगे ते बमार ते असें गै होना साढ़े ञ्यानें गै होना साढ़े बजुर्गें गै होना उ'नेंगी ते आनियै होना निं ते लोग बी ओह् बी बचारे फिर बोलदे हनियै दूए दिन कि तुहें नालियें बिच्च लफाफे सुट्टी ओड़ने तुहें कूड़ा सुट्टा दे ओ जां ते होर केह् गौरमैंट ने गड्डी बी लाई दी ऐ कचरे आह्ली गड्डी ते लाई दी कचरे आह्ली पर ओह्दे च केईं लोक सुट्टदे गै निं ऐ गौरमैंट ने उ'नेंगी आक्खे दा कि इक इक रपेआ ते ओह् लैंदे दस दस रपेऽ ते इस कारण बी लोक हैनी कूड़ा सुटदे उ'नेंगी बी थोह्ड़ा बोह्त इस गल्ल दा ध्यान रक्खना चाहिदा जिन्ना गौरमैंट ने आक्खे दे होऐ इन्ने गै पैहे लैने चाहिदे होर शैल सफाई करनी चाहिदी ते सारे लोक जे थोह्ड़े पैहे लैन गौरमैंट गौरमैंट अपने कोल ते उ'नें थोह्ड़े आक्खे दे होंदे जेह्ड़े करने आह्ले होंदे उ'नें ओह् ते हद्द गै करी ओड़दे उ'नेंगी बी ते जे ओह् ठीक पैहे रक्खन इक ते सारे कूड़ा पांदे न पर जियां एह् कचरा आह्ली गड्डी लाई दी ऐ उ'नें कचरे आह्ली गड्डी ते लाई दी ऐ पर ओह्दे बिच्च कूड़ा कोई कोई गै पांदे नेईं ते पांदे गै निं ते केईं लोक ते इस गल्ला कन्नै निं पांदे कु'न इनें म्हीने दा सौ रपेआ देग सौ रपेऽ दी गल्ल होए तां बी ऐ हैं फिर ओह् सोचदे इन्ने इन्ने पैहे लैंदे न केह् फायदा ते चलो अहें नालें बिच्च ते नालियें बिच्च गै सुट्टी ओड़ने आं ते उ'नें लोकें गी बी थोह्ड़ा बहुत सधारना चाहिदा जेह्ड़े इ'यै लेह् कम्म करदे न जि'नें गौरमैंट ने आक्खे दा बंदा इन्ना गै लै ते सारे कम्म करदे न सारे सुट्टदे न ते होर सारें दा बी उं'दे बी उ'नेंगी बी समा ठीक लगदा कि हां चल ठीक ऐ कचरे आह्ली गड्डी आई जंदी बी उ'नेंगी बी लोकें गी बी समझ आई जंदी कचरे आह्ली गड्डी आंदी ऐ ते पैहे घट्ट लैंदी चलो असें नालियें च सुट्टना ऐ ते मगर असें गै बमार होना ऐ ते एह्दे कोला खरा कि असें कचरे आह्ली गड्डी बिच्च पाए दा होऐ ते रोजें म्हल्ले म्हल्ले फिरदी ऐ हर इक पिंड बिच्च कचरे आह्ली गड्डी म्हल्ले म्हल्ले फिरदी ऐ सवेरे ते सानूं ओह्दे च पाई लैना चाहिदा ते उ'नें बी थोह्ड़ा बहुत ध्यान रक्खना चाहिदा कि सानूं शैल साफ सफाई रक्खनी चाहिदी ते जेह्ड़े बाह्र ममार न आंदे सवेरे उ'नें बी अपना कम्म शैल करियै अपनी ईमानदारी कन्नै अपना कम्म करना चाहिदा ते लोकें गी बी थोह्ड़ा बोह्त ध्यान रक्खना चाहिदा कि नालियें नूलियें च बेहियै लफाफे लफूफे नेईं सुट्टचै जां जेह्ड़े ब्हारी बूह्री मारने उ'नें सवेरे सारा गंद अहें नालियें च नालें च नालियें च नेईं सुट्टदे ते नाले सुट्टी ओड़ने होन्ने पर ओह्दे कन्नै नाला साढ़े कोल गै ओह् गंद उत्थें गै उ'नें जे ओह् नेईं आन चुक्कन ते उऐ पड़ी पुड़ियै ओह्दे कन्नै फिर ओह्कड़ा गंद सानूं गै असें बमार होना सानूं गै मुश्क आनी ओह्दी कोल नाला होग जां नाली होग ते बाद च जेल्लै साढ़े घरें सारें असें बमार होना ते फिर असें चली पौना डाक्टरें कोल डाक्टरें गी पैहे पूहे देने ते दवाइयां फिर दवाइयां बी खानियां अपनी सेह्त बी खराब करनी इन्ने दिन केईं लोक ते इस चीजा कन्नै किन्ने दिन ते हास्पिटल बी रेही जंदे ऐ ते इन्ने इन्ने दिन हास्पिटल बी रौह्ना घरै आह्लें दे पैहे बी लोआने घरै आह्लें गी परेशान बी करना अपनी आपूं बी इ'यां गै रौह्ना जेह्ड़ा बंदा बमार होऐ ओह् ते इ'यां गै रौंह्दा ते पर एह् सानूं पैह्लें गै सोची लैना चाहिदा कि मगरा जेह्ड़ा असें इन्ने पैहे लाने न इन्ना अपने घरै आह्लें गी परेशान करना ऐ जां इन्ना सारा कुछ करना ऐ एह्दे कोला खरा कि सानूं पैह्लें गै थोह्ड़ा ध्यान दित्ते जा शैल करियै बंदा ब्हारी बूरी मारे ते कूड़ा जेल्लै गड्डी आंदी ऐ ते उ'नें बी थोह्ड़ा ध्यान रक्खना चाहिदा पैहे पूहे घट्ट करन ते इ'यां बी अस केह् करने होन्ने आं इ'यां बी सुट्टन जन्ने होन्ने इ'यां बी अस लोक इ'यां कदी कुछ खाने च इ'यां बाह्रा दियां चीज़ां खाने च इन्ने पैहे बरबाद जे अस देई बी ओड़चै इन्ने पैहे ते कक्ख निं होंदा चलो नेईं बी दे देन भई उ'नें बी थोह्ड़ा बहुत ध्यान रक्खना चाहिदा जेह्ड़े लोक गौरमैंट ते अपनी जगह् स्हेई गै करदी ऐ पर जेह्ड़े अग्गें लोक होंदे ओह् निं करदे स्हेई ते उ'नेंगी बी थोह्ड़ा बोह्त ध्यान रक्खना चाहिदा होर पैहे पूहे ठीक रक्खन ते सारें लोकें गी शैल करियै झाड़ू झाड़ू मारियै सवेरे इत्थै जुल्लै कचरे आह्ली गड्डी आंदी ऐ ते फटोफट ते ओह्दे बिच्च पाई ओड़न केईं लोकें कम्म घूम्म पर बी जाना होंदा सवेरे अट्ठ नौ बजे गड्डी आई जंदी ओह्दे बिच्च पाई ओड़दा बंदा किट्ठा करियै इक डब्बे बिच्च ते जेल्लै गड्डी आए ते लफाफे च पाया ते ओह् गड्डी च पाई ओड़ेआ कन्नै घरै दी बी सफाई होई जंदी ना कोई बमार होंदा ते ना एह् कक्ख बी जेल्लै साढ़ी घरै सफाई होग साढ़े गै पैहे बचने असें गै घट्ट बमार होना नेईं ते असें पैहे लांदे रौह्ना ते बमार होंदे रौह्ना कमजोर बी असें होना सारा कुछ असें होना चाहिदा सानूं गै ध्यान रक्खने पौंदा अपनी सारियें चीज़ें दा